हय सेन्ट्रल लायब्ररी हय तुमकां नावां खबर आसा बुकांची त्या भगवद गिता तुमकां आमच्या फस्ट फ्लॉरार मेळटली आनी जी फॉटोग्राफिचीं आसा ती आमची आर्ट सॅक्शनांत तुमकां मेळटलीं

हय पयलीं म्हटल्यार तुमकां कार्ड जाय पडटा तुमचे लायब्ररिचें कार्ड आसा तुमचे कडेन ओके पळय पयली तुमीं न्ही तें कार्ड करचें पडटलें तुमचो एक फॉटो जाय आमकां आनी तुमचे आयडेन्टिटी कार्ड जाय बुकां आतां तुवेंन एका कार्डार तुका दोन बुकां व्हरूंक मेळटात आनी तेचें वयलें कार्ड आसा तेचेर तुका तीन जावं चार बुकां व्हरपाक मेळटात हय वयलें कार्ड आसा तें भरून न्ही तिनशें रुपया भरून तें कार्ड करचें पडटा मागीर तुका तीं बुकां एक एक म्हयनो म्हटल्यार दवरूंक मेळटा तशें कमी जायना तुका जर तेचेंमातशें सकयल्लें कार्ड जाय तें दोनशें रुपयान आसा तें करूंक मेळटा हय हय सो पुणून तू पुणून तूं हें एक कार्ड करता तें तुका फूल तुज्या जिवनभर यूज करूंक मेळटा सो म्हाका दिसता तुवें हें करपाक जाय अं ना थ्री हंड्रेडाचें हय तिनशें रुपया ही आमची गोवर्नमॅन्टाची पोलिसी हांव हांगा कांयच कमी करूंक शकना

तुमचें एक आयडेन्टिटी कार्ड आनी फॉटो

ओके हय एक मिनीट आं तुमकां बुकां मेळटलीं तुवें सांगलेलीं ती ओके बरें बरें